ہاں ہم کو لگتا ہے کہ اگلی نسل کو تاریخ پڑھانا ضروری ہے کیونکہ انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے کتنے یدھ ہوئے کتنے ماں کے بیٹے مرے تب ہم جا کر یہاں ہم پہنچے اس لیے انہیں ضروری ہے پتہ چلنا کہ ان ان کا دیس پہلے ایک غلامی کا دیس تھا جسے آزاد کرنے کے لیے کتنے یدھ ہوئے پھر جا کر ہمارا دیس آزاد ہوا ہمارے دادا پردادا سے بھی پہلے سے ہمارا دیس چلتا آ رہا ہے اور کتنی پریشانی کے ساتھ چل رہا تھا کتنی پریشانی کے بعد ہمارا دیس آزاد ہوا اس لیے ہمارے بچے کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو بتاتے بھی ہے کہ پہلے کیسے تھا اب کیسا ہے کتنی مشکلوں کے بعد ہمارا دیس آزاد ہوا ہے ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کو بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا دیس تو پہلے ایک غلامی دیس تھا جسے آزاد کرایا گیا اس لیے ہمیں تاریخ کے بارے میں بتانا ضروری ہے بچوں کو